ओह आंनि आखाइआव जुदि रां थाइसेबो गैयाब्ला ओह सरकारनिफ्राइ फैसा लन लानायनि गेजेरजों आबाद मावनानै जानो हायो ओम फै माब्लाबा समाव फैसा गैयाबा सोरकारनाव लन लानायनिफ्राइ आबादफोर मावनो हायो बेफोरबायदिनो ओह लन लानायनि गेजेरजों गोबां आबादफोर बायनानै गायनो हायो जेनेबा गय फुलिफोर बायनाय बिदिनो ओह फिफां फुलि बानाय बायदि मैगं थाइगंनि फुलि बानायफोरनि गेजेरजों जेरै आबाद मावनो हायो ओह सरकारनिफ्राइ लन लानायाबो गोबां खामानि होयो जेनबा गोबां बिथिङाव हेफाजाब होनाय जायो जे आबाद मावनानै गोबां लासै लासै सुख'लांनो हायो ओह जेनेबा गयफोर गयफोर फुलि गायनाइ फिफां फुलि गायनाइ बिदिनो ओह दुब्लि बारिफ्राव आबाद मावनायनि गेजेरजों रां सुखनो हायो ओह गोबां ओह बोरि हाफ्राव गय फुलि फिफां फुलि गायनो हायो ओह बेफोरबायदिखौ आबादखौ गायखांनायनि उनावहाय ओह आबादा जुदि जायोब्ला आबादनिफ्राइनो गोबां रां मुलाम्फा मोनफिननो हायो गोबां ओह आबाद मावनायाव जिसिबां खिनि रां मोनदों बिनि बांसिनानो ओह मोनफिनाय जायो बिनिखायनो आबादखौबो मावनांगौ ओह ओरैनो थालाबायनाय हाफ्राव आबादफोरखौहाय ओह मावनांगौ जायो मानो होनोब्ला आबादनि गेजेरजों गोबां जिउ खुंनो हायो माब्लाबा समावहाय आबादजों बिजनेस मावनानै जानो हायो ओह आबादनि था आबाद मावनानैनो बिजनेस मावनानै गोबां फोरोंनो हायो जेनबा थाका फैसा खामायनो हायो बेफोर ओह आबाद लन लानायफोरखौबो आबाद मावखांनायनि उनावनो लासै लासै सुख' लांफिनो हायो ओह ओह आबाद मावोब्ला ओह ओह बिदिनो आबादखौहाय एसे जोथोन लागोरनांगौ जोथोन लाखांनायनि उनावहाय आबादा मोजां जायोब्ला आबादखौहाय मोजां जायोब्ला दखानफ्राव बिदि फानहैनो हायो बेफोर बायदि फानानै गोबां रां खामायनो हायो बेफोबायदि रां खामायखांनायनि उनावहाय नों ओह आबादखौ बायफिननो हायो बायनानै गायफिलनो हायो गोबां बेफोरबायदि आबाद मावोब्ला गोबां ओह हेफाजाब मोन्नाय जायो आबादजोंनो गोबां सुबंफ्रा ओह जिउ खुंनो हायो गोबां बेफार फालांगिफोर मावलांनो हायो ओं बेफोरबायदि सरकारनिफ्राइ ओह लन लायोबा गोबां बिथिङाव आबाद मावनानै गोबां जिउ खुंनो हायो ओह गोबां आबाद मावनानै ओह बर' सुबुंफ्राबो गोबां जिउ खुंबोबाय ओह गोबां नखरावनो ओह साख्रि मावनाय थाया बेफोर बायदि ओह आबाद मावनानै गोबां सुबुङानो जिउ खुंनानै जानो हायो बे बायदि